ہاں میں نے اسکول ٹائم میں ڈرائنگ سیکھی تھی وہ اس لیے کہ ڈرائنگ کرنی پڑتی تھی وہ ہر ہر بچوں کا ہوم ورک ہوا کرتا تھا تو وہ تو کرنی پڑتی تھی اس لئے میں نے کیا ہاں البتہ اس میں بہت اچھی میری ڈرائنگ نہیں ہوتی تھی اور مجھے شوق بھی نہیں تھا دلچسپی بھی اس طرف نہیں تھی لیکن ایک ہوم ورک کے طور پہ ہوتا تھا جسے کرنا پڑتا تھا ہاں البتہ میں اچھے ایسے کالجز سے واقف ہوں جو ڈرائنگ کے لیے بہت ہی اچھے ہیں اور وہاں کورسز باقاعدہ چلتے ہیں جیسے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بھی ہے فنکاری کے لیے ڈرائنگ کے لیے ایسا ہاں ایسا لگا کوئی اہداف یا کوئی خواہش نہیں ہے جن کو میں بھی اس میں فنی کیرئیر میں جس کو حاصل کرنے کے لیے میں منصوبہ بندی کروں ہاں البتہ مجھے خطاطی کے اندر جو ہے کیلیگرافی کے اندر تھوڑی دلچسپی ہے کہ میں اس کو لکھنا یا اس کو یہ کرنا سیکھوں لیکن وقت چونکہ بہت ہی نہیں کم ہے نہیں رہتا ہے جس کی وجہ سے میں سیکھ نہیں پا رہا ہوں لیکن میری دلی تمنا ہے کہ میں ایک نہ ایک دن اسے سیکھوں